मूं जो चार्जर वरितो आहे मां बिल्कुलु ख़ुशि न आहियां जाम गरमु थी थो वञे जाम आहिस्ते थो चार्ज थिए ऐं ॾाढो महांगो आहे